परिवार परिवारमे शक्ति छै कि परिवारमे शक्ति छै इएह परिवारमे शक्ति छै कि सब परिवार मिलिके रहै छिए एकता एक अथीमे बनल रहै छिए तऽ एक बात पुछि उछिके सब कएलहुँ तऽ ओ परिवारके शक्ति बनल रहल आओर अगर जो वएह परिवार बिछड़ि गेल तऽ सब वएह शक्तिके कमजोर होइ गेल आओर जब परिवारके सब मिलिजुलिके काम कएलहुँ ओकरबाद ओ ओकरासे सब माथा लैके दिमाग लैके काम कएलहुँ तऽ ओ मजगूती आएत आओर नहि तऽ वएहमे नहि होल नहि कि कहै छै बात विचार बोलिके कएलहुँ तऽ वएह तऽ कमजोरी आ गेल आओर चार चाही रहैके परिवारमे मिलिके रहैके छै चाही परिवार मजगूती मजगूत चीज एहि होबै छै कि परिवारमे मिलिके रहना चाही परिवारसे कि टुटना नहि चाही परिवारमे मिलिके एगदमसे रहैके चाही ओकरबाद जे बिछुड़ जाइ छै ने पुछिके कोइ काम लोक आदमीके बातपर रहल लोकके लोकके बात नहि मानलक लोकके बात नहि बुझलक वएह आदमी कमजोर हो जाइ छै आओर जे आदमी सबके बात मिलिके जुलिके रहल बोलल बैठल हँ अथी कएलक हँसल बोलल ओकरा मजगूती रहल देहमे आओर ओ परिवारमे मिलल रहल वएह होलै मजगूती आओर वएह होलै नहि मजगूती